जय झूलेलाल मुंहिंजो पसंदीदा समाचारपत्र मुंबई मिरर आहे छो की इनमे मुंबई जी तमामु ख़बरूं ईंदियूं आहिनि देश जे जुड़ियल क्राईम क्रिकेट एंटरटेनमेंट जो बि न्यूज़ खपे या लेटेस्ट न्यूज़ खे असांखे अगरि अपडेट रहणो आहे त मुंबई मिरर बेस्ट आहे ऐं इंडियन एक्सप्रेस भी आहे जंहिं में सुठियूं सुठियूं एडवटाइजमेंट ऐं नौकरियुनि जे बारे में बि खतो ख़बर पवंदो आहे ब्लॉग पढ़ण सां असांखे अपडेट मिलंदी आहे असां अप टू डेट रहंदा आहियूं त हिन करे त मूंखे ॾा जामु वणंदो आहे छो की देश न दुनिया जी ख़बर पवंदी आहे असांजे आसे पासे छा हली रहियो आहे सरकारी योजनाऊं छा आहिनि सभिनिनि जे बारेक में ख़बर पवंदी आहे त हिनकरे मूंखे न्यूज़ पेपर समाचारपत्र पढ़णु वधीक जामु सुठो लॻंदो आहे छो की हिनमें जामु इंफॉर्मेशन जामु ख़बरूं मिलंदियूं आहिनि ऐं असांखे कोई बि ख़बर अगरि खपे असांखे अप टू डेट रहणो आहे त असांखे समाचारपत्र जामु मदद कंदो आहे जय झूलेलाल